हाँ मैं अपना गाना प्रस्तुत करने के लिए ये रिकॉर्ड करते अब चाहे अलग अलग गानों पर करते हैं किसी गाने के गति पहचानने के लिए पंद्रह सेकेंड तक विटर्स गिने और फिर परिणाम को चार चार से गुना करें आप इसे मदद के लिए के लिए एक ऐप का उपयोग कर सकते है एक ऐप जो अच्छी तरह से काम करता है उसे द मेट्रोनोम कहा जाता है बस अपने फोन के स्क्रीन स्क्रीन को गाने की धुन पर टैप करें और ऐप कर देना वैकल्पिक रूप से किसी विशिष्ट गीत की गति खोजने के लिए सॉन्ग बी पी एम जैसे बेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं बी एम बिटर्स प्रति मिनट संगीत के आंकड़ों की अवधि निर्धारित करता है उदहारण के लिए यदि बी पी एम साठ है तो एक चौथाई नॉर्ट एक सेकेंड तक चलता है सीधे शब्दों में कहें तो गति संगीत के एक टुकड़ों की गति को स्थापित करती है ऐसे में अब चयन कर ऐसे में चयन करती हूँ